जियां कि हून सु मेरे भाश ते भैनो हून जियां की में डोगरी डोगरी बासी दी ऐं ठीक ऐ ह ज डोगरे लोकें रौह्ने आह्ली ऐं जम्मू च रौह् आह्लं इत्थें ते सारे लोक काफी लोक जेह्ड़े हैन डोग डोगरे ऐ ते मेरे ख्याल कन्नै अगर तुस चाह्ने जम्मू च घूमने आह्ले कन्नै मतलब डोगरें दा हर इक ध्यार गी इंजाय करना चाह्ने मज़े लैना चाह्ने ते मेरे ख्याल कन्नै मते टूरिस्ट जेह्ड़े होंदे जेह्ड़े इक जगह् दूए जगह् जंदे हनें अगर साढ़ा बै दिक्खना जम्मू दा ते मेरे ख्याल कन्नै जेल्लै सर्दियां मुक्का दियां होंदियां ते पौंगर नमीं नमीं पवा दी होंदी जिसी कि बसंत पंचमी आखदे बसंत पंचमी इक इत्थरा दा इन्ना प्रमुख सब तू मन्ने तन्ने दा ध्यार मन्नेआ जंदा ऐ

जे तुस इस ध्यार ते शैल पूरे मज़े लैना चाह्न्ने न ते तुस इद्धर केह् आई सकने ओह् जेह्ड़ा ध्यार होंदा मनाया जंदा कुल्लै मार्च मेई दे बिच इन्ने दौनें म्हीने दे बिच बिच ओह् जेह्ड़ा ध्यार ऐ मनाया जंदा ते मेरे ख्याल कन्नै तुस जिंदगी दे मतलब पूरे मज़े लेई सकने उस ध्यारें बिच ओह्दे ध्यार च केह् होंदा की सारी जगह हरी भारी पौंगर पेदी होंदी ते जेह्ड़े डंगर होंदे डंगर बड़े गै खुश होंदे क्योंकि उनेंगी नमां नमां चारा थ्होए दा होंदा हून तुस आपूं गै सनाओ जेल्लै सारेंंदी नीड जेह्ड़ी होंदी जिन्नी बी जरूरतां होंदियां ते जेल्लै उंदी जरूरतां पूरियां ते सारे गै खुश गै होंदे ते डंगर बी उंदे बिच बी अक्सर रूह् ऐ ठीक ऐ ते मेरे गल्ल कन्नै टूरिस्ट दा पू पूरा मज़ा लेई सकदे ओह् अपैल ते मेई दे म्हीने इत्थै त मेरा बी तू संध दा जेह्ड़ा ध्यार ऐ ना बसंत पंचमी ऐ ते मेई म्हीन जेह्ड़ी नमीं नमीं गर्मी होंदी नमीं नमीं धुप्प होंदी ओह् जेह्ड़ा मौसम होंदा न मती धुप्प हो ते न मती गर्मी होंदी ओह् इन्ना शैल मौसम होंदा नी कि केह् आक्खां तुसें मज़ा आई जंदा